हाँ हमारे यहाँ होटल है पराठा बनता मूली का पहले मूली धो के उसे छील के साफ़ कर दो सफ़ाई कर के पहले घि घीच लो पहले घीच के उसे ख़ूब हाथ से निचोड़ दो थोड़ा नमक डाल कर हल्का सा जब उसे नमक डाल के थोड़ा पानी निकल जाता है उसको सुखा दो ख़ूब कस कस के गार के फिर से धनिया और उसमें मिर्ची हल्दी सब मिला दो थोड़ी सी काली मिर्च उरच मिला के मसाला डाल के कुल्ही उल्ही कर के ख़ूब गार लो और वो आटे के थोड़ा ढीला सानों उस में नमक डालो अपने नमक का स्वाद अनुसार जैसा कम बेशी खाना हो ज़्यादा नमक नहीं डालते कड़वा क्योंकि ज़्यादा नमक हो जाता पसंद नहीं आता खाना तो उस में डालते बनाते हैं उसके आराम से भर भर के भर भर के उस में बनाओ पराठे बेलो खूब घी लगाओ अच्छी तरह से फूल फूल के डब्बा हो जाता है ख़ूब खाओ और दाल के पूरी जो है उसको भिगो दो दाल को फिर दाल के भीगो दो फूल जाए उसे कढ़ाई में तल लो लहसुन मसाला डाल डुल के तल लो नमक ज़ीरा हींग तड़के लगाओ दाल में और दाल जब पक जाए तो सिल बत्ते पर उसे ख़ूब पीस को अच्छी तरह से और आटा ढीला सानों जैसे पराठा वाला सानें थे तो उस में भर भर के बनाओ बेटा ख़ूब अच्छी लगे ख़ूब तेल लगा लगा कर बड़े तवा पर बनता है वो और एक कढ़ाई में तल जाती हैं कढ़ाई में तल जाता है इस पूरी दाल की भाई उस पर बनाओ का क्या नाम से और मूली को उसका मतलब मेथी का पराठा है उसे वो छोटे छोटे नोच लो धो धा के नोच लो काट लो उसके आटे में गूंद लो ज़ीरा नमक उट नमक मिर्च मसाला डाल लो उसे पराठा बढ़िया सानों आटे में सान के ख़ूब बनाओ बढ़िया से बन जाता है उसे और गोभी का पराठा गोभी घिस लो फूल को घिसने के बाद में उसमें सब मिला लो सब कुछ कर के जब गोभी का पराठा भी ऐसे बनाओ बढ़िया बिधि प्रॉपर ज़ीरा उरा सब समान डाल के ऐसे ऐसे गोभी पराठा भी ऐसे बनाओ अच्छा अच्छा बढ़िया बनता है बढ़िया चीज़